شہر کے کھیل فٹ بال باسکٹ کرکٹ یہ سب باہر جا کے کھیلا جاتا ہے گاؤں میں کھیل چھوٹے موٹے کھیل کھیلا جاتا ہے کبڈی تو ڈلی ڈنٹا یہ سب کھیل کھیلا جاتا ہے شہر میں جگہ نہیں ہوتی ہے تو آدمی گھر میں بیٹھ کے ہی کھیلتے ہیں جیسے کہ لوڈو لوڈو اب کیرم بورڈ یہ سب کھیل کھیلتے ہیں گاؤں میں آبادی گاؤں میں جگہ ہوتی ہے گاؤں میں سب اچھے سے کھیلتے ہیں کھیلنے کی جگہ کا کمی نہیں ہے سب اچھے سے کھیلتے ہیں اور شہر میں آدمی کو کھیلنے کی جگہ نہیں ملتے ہیں باہر کھیلتے ہیں سب آدمی اور باہڑ کھیلتے ہیں جا کے کرکٹ فٹ بال یہ سب اور گاؤں میں سب آدمی اچھے سے کھیلتے ہیں کرکٹ اتنی کہ گاؤں میں آبادی بہت رہتی ہے اور جگہ بہت ہے اس لیے گاؤں میں اپنے اچھے سے کھیل لیتے ہیں اور شہر میں جگہ نہیں ملتا کھیلنے کے لیے اسی لیے گھر ہی میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں لوڈو کیرم بورڈ یہ سب فرق ہے تھوڑا موڑا شہر میں گاؤں میں گاؤں کے کھیل اچھے ہوتے ہیں شہر کے کھیل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اپنا سب کھیلتے ہیں گاؤں میں بھی کھیل کھیلتے ہیں شہر میں بھی کھیلتے ہیں اور شہر میں بہت بڑا بڑا کھیل ہوتا ہے گاؤں میں چھوٹا موٹا کھیل ہوتا ہے ایسے ہی سب کھیلتے ہیں گاؤں اور شہر کے کھیل میں اتنا ہی فرق ہے